उत्तर प्रदेश में समाचार मीडिया स्थानीय राष्ट्रीय ऐं अंतर्राष्ट्रीय समाचार अधिकतर राजनीति जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं स्थानीय मुद्दनि ते थोरो घणो बि ॻाल्हाईंदा आहिनि